हिक ईअं विच में मां ॿुधंदो हुयमि जीअं किसान जी हालति ॾाढी ख़राबु हुई असांजे देश में और बेचारा आतमहत्या करनि पिया और उन्हनि खे रोटी पाणी कोन हूंदो हुयो मतिलबु हेतिरी दिक़त हुई बेचारे कर्ज़े उहे हूंदा हुया त उन्हनि खे ॾिसी करे थोरो मां पंहिंजी कविता हिकु बार लिखी हुई त ॾाढी बढ़िया कविता मां पंहिंजी उन में मेओ मां ठाही हुई जेको मूंखे अॼु बि यादि आहे त उहो ई मुंहिंजी फ़ेवरेट बि आहे और हू क कविता मुंहिंजे पेपर में बि छपी हुई मुंहिंजी और काफ़ी मतिलबु सरहाना बि मिली हुई मूंखे त हे मूंखे ॾाढो सुठो लॻो की मां उन प्रॉब्लम खे मतिलबु सभिनि जे साम्हूं चई सघियुमि और सभिनि जे साम्हूं उहो प्रकट करे सघियुमि तो काफ़ी बढ़िया लॻो माण्हूं मुंहिंजी तारीफ़ बि कई त ॾाढो सुठो लॻो मूंखे